जी हाँ हाल ही में मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है जो की एक चेयर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चेयर है वह और बहुत अच्छी कम्पनी की है मैंने मॉल से ख़रीदी हुई है वह चेयर और मजबूती उसकी जो प्लास्टिक है बहुत मजबूत प्लास्टिक है कोई भी परेशानी हमें नहीं हुई है अभी तक उससे और एक महीना हो गया है वह प्रोडक्ट ख़रीदे हुए चेयर ख़रीदे हुए कुछ भी परेशानी हमें उसकी तरफ से देखने को नहीं मिली है और काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है उसकी मजबूत प्लास्टिक है तो वह मैं घर का सामान कभी भी और लेना पसंद करूंगी तो मैं घर के पास वाला जो मॉल है वहीं से लेना पसंद करूंगी क्योंकि वहाँ पर जो घर का जो समान है जैसे बेडशीट है चेयर है टेबल है और कर्टन है यह सारी चीज़ें घर की जो जितनी भी चीज़ें है सजावट की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है वहाँ पर मिलती हैं और बहुत कम दाम में और बहुत मजबूती के साथ जो भी चीज़ है वह मिलती है तो अभी जो चेयर का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरा